मैंने गुप्ता फर्निचर मार्स से एक साल पहले लगभग एक साल पहले एक सोफ़ा ख़रीदा था तो बहुत ही मज़बूत लकड़ी का बना हुआ है और उसकी फिनिशिंग भी और उसकी बनावट इतनी अच्छी और उस में इतने अच्छे फूल बने हुए हैं उसकी उस में इतना अच्छा पैंट करा हुआ है उसका कलर इतना अच्छा है और वो इतना अच्छा है कि कम से कम उस पर एक साल हो गए हो और उस में अभी तक कोई भी उस में कोई भी टूट फूट या फिर कोई भी कुछ नहीं हुआ है अभी तक बहुत मज़बूत है और उस में लगी हुई गद्दी उस में इतना आरामदायक लगता है उसमें हम आराम से सो भी सकते हैं वो बहुत ही अच्छा है और उस में और उसको बहुत ही मैंने कम दाम में लिया है और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप भी उस सोफ वो उसेफ फर्निचर वाले के यहाँ से वह सोफ़ा लीजिए वो बहुत ही कम दाम में मुझे मिला हुआ है और उस कम दाम में मुझे इतना अच्छा फर्निचर वो मिला हुआ है